हँ ई नम्बर अपनेके जे हइ ई कार रिपेयरिंगवलाके हइ

ओ केना होतै हमरा कारके तऽ ओकर अभी भऽ गेलै एक्सीडेंट भए गेलै देखियौ ने बहुत खराब भए गेलै केना बनतै यौ ओहिमे बतैयो ने ओहिमे बहुत नुकसान भए गेलै

हँ हँ

हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म तऽ केना हम कहू तब लऽ कऽ आउ की ना ना चलैवला हइ जानली अइसन करू ने मिस्त्री बुला कऽ ले आउ ओकरा न हेतै तऽ एम्हरसँ कमसँ कम चलै लायक बना बना देतै तब ने ले के चलब अहाँके गैरेजमे तऽ एक आध गो तऽ मिस्त्री भेजू ने ओकर जे खर्चा लगतै से हम पे करब हुँ देखू ने ठोकर लगलाके बाद ओकरा ब्रेक व्रेक सभ खराब हो गेलै अच्छा पहिने देखबै तब ने ओकरा हिसाबसँ देखियौ ने पहिने एगो मिस्त्रीके भेजू चलै लायक आके देखू ने पहिने कोनो एक्को गो आदमीके भेजू कि कमसँ कम चलै लायक हो जाइ अओ महाराज पहिने भेजू ने मिस्त्री देखू हमरा कहूँ दूर जाइके हइ ई बात समझैत छियै यहाँसँ हमरासभके पटना निकलैके हइ बिच्चेमे भए गेलै तब ना विशेष ना करू हमरा बहुत लेट भऽ जेतै फेर लोटयके छै ओन्नेसँ हँ हँ तऽ भेजियौ ने जल्दीसँ एगोके एगो चेलोके अथि भेजू ने कि कमसँ कम चलै लायक हो जेतै चार्ज सुनू ने एक गाड़ी बा अहाँके पहले एक्स्ट्रा तऽ न हौते तऽ टो करिके एकरा खीँचके ले चलती गाड़ी बा तऽ एगो कोनो भेजू कि सेकेंड हैंड कि ओकर टो करके न हेतै तऽ अहाँके गैरेज तक हँ पेट्रोल चार्ज अहाँके मिलत ओकर जे भाड़ा से अहाँके भाड़ा हम दऽ देब अहाँके ओकर पहले देखबै तब ने कतेक रिपेयरिंग लायक हइ कतेक लगतै नहि लगतै पहिने अंठेकानिए काहे ला कहैत छी यौ गाड़ी भेजू ने कमसँ कम अहाँ चेलाकेँ कहियौ ने स्टार्ट करतै जल्दीसँ हमसभ चौरीमे खड़ा भेल छी चौरी सुनसान जगह हइ जानलीयै डर लगैत छै हमरासभके यहाँ ठीक हइ तऽ भेजू जल्दीसँ